हाँ हम ने और भी नक्षत्र और संस्कृतियों का पता लगाया है हम ने वेद पुराण वग़ैरह थोड़ा बहुत तो हमें पता पड़ा कि हम जो जानते हैं नक्षत्र संस्कृतियाँ वग़ैरह जो भी जानते हैं उन से भी कई ज़्यादा नक्षत्र और संस्कृतियाँ हैं हम ने तो हमें तो हमारे पूर्वजों द्वारा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत ही जानकारी थी जब हम ने अपने थोड़े बहुत वैद पुराण वग़ैरह पढ़े तभी हमें पता पड़ा कि हमें जो जानकारी मिली है उस से भी कई ज़्यादा नक्षत्र और संस्कृतियाँ हैं हम ने उन के जा हमें उन के बारे में जान कर थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा है ठीक